असांजे गुजरात में जे साम्हूं ई हिक आपूत सापूतारा आहे हुते असां मतिलब रैसिंग लाइ बाइक वग़ैरह किराये ते वठी करे ऐं असां हुते वेंदा आहियूं त वॾनि वॾनि पहाड़नि ते बाइक ते चढ़ी वेंदा आहियूं बाइक सां ॾाढा सारा छोकिरा छोकिरियूं मिली करे असां पाण वेंदा आहियूं जिते आम माण्हू पहुची नथो पाए पयो ॾाढो मथे एॾो पहाड़नि ते न पहुची पाईंदो आहे ऐं पहाड़नि ते बाइक ते चढ़ी करे ऐं रैसिंग कंदा आहिनि पखियूं पक्षी हुननि ते रैसिंग करे करे ॻोल्हिंदा आहिनि त भाई हुननि खे छूअण जी कोशिशि कंदा आहिनि साम्हूं खां जीअं कबूतर मिली वियो हुन खे पकिड़े ई कोशिशि कंदा आहिनि त ईअं असां हुन में बाइक ते वेही करे रैसिंग कंदा आहियूं